हँ बोलिय बोलूँ क़ोन चीज़के फसल करय लए चाहै छियै अहाँ हँ तऽ देखियौ धानके फसल करय लए अहाँ पहिले अहाँके तऽ धानके विषयमे इ पता करय परत क़ोन धान कहिया लगेबै अहाँ क़ोन धान लगबै लए जा रहल छियै हैलो हँ क़ोन धान लगेबै अहाँ बोलूँ अगहनी लगेबै अगहनीके मतलब होइ छै अगहनमे कटयवला तऽ अगहन हँ अगहन अहाँकेॅं हिंदी महीनामे जानैत हेबै आसीन कार्तिक अगहन पूस माघ तऽ ओकरा लिये सभसे पहिले अहाँकेॅं खेतके जोताइ कोराइ करय परत आ ओहिसॅं पहिने अहाँके धानके बीज लगबै परत धानके पौधा जब भए जायत एक एक हाथके लगभग खेतमे जतऽ अहाँ कोरलियै हन जोतलियै हन चौकी देलियै हन ओकरा कादो करलियै हन ओतय अहाँके ओतयसॅं दोसर जगह उखारि जतय लगेलियै हन बीज ओतयसॅं उखारिके गाछके पौधाके लाबय परत ओहिमे लगबै परत रोपऽ परत लागऽ परत जनसॅं रोपबाबु की अपने रूपू

हँ ई बात भेल अहाँकेॅं खाद बेसी हम तऽ इएह कहब की देखियौ खाद बाज़ारमे बहुत तरहके आबैया लेकिन खादके इस्तेमाल नहि करूँ जहाँ तक हुए खाद ख़ास कए कऽ उर्वरक जे रसायनिक खाद होइ छै ओकर कमसे कम इस्तेमाल होना चाही आइके परिवेशमे आब कियाकि जतय बीमारी रसायनिक खादसे होइ छै ओतय बीमारी कोनो चीज़सॅं नहि होइ छै बादमे खेतोके उपज शक्ति घटि जाइया ताहिसॅं अहाँके चाही की जखनिए अहाँ खेतमे कोर जोत करै छियै चौकी करै छियै कादो करै छियै ओहिसॅं पहिनिए अहाँ ओयमे गोबर छींटूँ पुष्टांग गोबर दिअ खेतमे गोबर से ही सभसे बड़ा उर्वरकता बढ़ै छै माटिके ओकर बाद देखियौ धान अहाँके केहन होइया आओर कोनो नहि ठीक ठीक ठीक